اگر مجھے کسی ایسی جگہ کا سفر کرنا پڑے جہاں کی زبان اور ثقافت بالکل مختلف ہو تو میں یہ جانتا ہوں کہ ایسے اس تجربے سے نہ صرف بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بلکہ یہ موافقت کی مہارتوں کو بھی چمکا سکتا ہے جب ایک ایسی جگہ کا سفر کیا جائے جہاں زبان کا فرق ہو سب سے پہلی رکاوٹ بات چیت ہوتی ہے لیکن کچھ تدابیر اپنانے سے اس مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے سب سے پہلا قدم تیاری ہے سفر سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس علاقے کی بنیادی زبان کے کچھ اہم الفاظ اور جملے سیکھ لوں مثلاً ہیلو شکریہ کتنے کتنے کا ہے اور کہاں جانا ہے جیسے جملے عام گفتگو میں بہت کام آتے ہیں یہ معمولی الفاظ نہ صرف سفر کو آسان بناتے ہیں بلکہ مقامی لوگ کے ساتھ بہتر تعلق بھی قائم کرتے ہیں کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کہ آپ ان کی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جسمانی زبان کا استعمال بھی اہم ہے جب الفاظ کم ہوں تو اشارے اور جسمانی حرکات مؤثر بات چیت کا ذریعہ بنتے ہیں مثلاً ہاتھ کے اشارے سے کوئی سمت پوچھنا یا انگلی کے اشارے سے گنتی سمجھانا وغیرہ اس کے علاوہ مسکراہٹ ایک ایسی عالمی زبان ہے جو کسی بھی ثقافت میں دوستی اور تعاون کا پیغام دیتی ہے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بہت مددگار ہے آج کل زبان کے ترجمے کے لیے کئی ایسے دستیاب ہیں ایپس دستیاب ہیں جیسا کہ اگر مجھے کسی جگہ فوری ترجمے کی ضرورت ہو تو میں اس ایپ کا استعمال کرتا ہوں اس طرح کہ ایپ نہ صرف بات چیت کو آسان بناتی ہے بلکہ ثقافتی رکاوٹوں کو بھی کم کرنے میں مدد کرتی ہیں مقامی لوگوں سے سیکھنے کا عمل بھی بہت اہم ہے اکثر اوقات میں مقامی لوگوں سے میل جول بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں چاہے زبان مختلف ہوں ان کے ساتھ وقت گزارنے سے ان کی روایات اور ثقافت ثقافت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے بعض اوقات زبان کا فرق اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ ثقافتی فرق کو سمجھنا زیادہ اہم ہوتا ہے لوگوں کی زندگی کے طور طریقے کھانے پینے کے آداب یا معاشرتی رویے سمجھنے سے موافقت کا عمل آسان ہو جاتا ہے ایک اور مفید طریقہ تصاویر کا استعمال ہے بعض اوقات میں اپنے موبائل فون میں تصویر دکھا کر چیزیں سمجھا سمجھتا ہوں جیسے ہوٹل کی تصویر دیکھ کر یہ پوچھنا کہ یہ کیسے پہنچا ہے پہچاننا ہے پہنچنا ہے یوں موافقت کی یہ حکمت عملی مجھے ایک مختلف زبان اور ثقافت والے علاقے میں بہتر طریقے سے سفر کرنے میں مدد دیتی ہے یہ تجربہ نہ صرف نئے ماحول سے ہم آہنگ ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کو مزید لچکدار اور سمجھدار بناتا ہے